नमस्कार मैम मैम हमें लकड़ी चाहिए थी क्या आपके पास लकड़ी उपलब्ध है मैम क्या आप बता सकती हैं आपके पास किस किस प्रकार की लकड़ी है तो मैम हमें चाहिए थी शीशम की लकड़ी कितना वक़्त लगेगा मैम नहीं मैम इतना समय नहीं आपको थोड़ा जल्दी करना होगा अच्छा मैम आप तो हमें जल्दी चाहिए था हमें घर के लिए पूजा के लिए आलमारी बनाना है हमें आलमारी बनानी है तो यही कहीं तीन चार बॉक्स की नहीं मैम हमें यही इतने ही बॉक्स की आलमारी चाहिए नहीं मैम हम अपनी अलमारी ख़ुद ही बना लेंगे बस आप लकड़ी भिजवाइए और थोड़ा जल्दी लकड़ी भिजवाइए क्योंकि हमें बहुत जल्दी है आलमारी बनाने की नहीं मैम देखिए एमाउंट बहुत ज़्यादा है आप थोड़ा एमाउंट कम करिए देखिए मैम शीशम की लकड़ी बहुत अच्छी लकड़ी है जो बहुत बढ़िया लड़की है यह अगर हम इसकी आलमारी बनाते हैं तो हमें भविष्य में किसी भी मुश्किलों का सामना नहीं करने करना पड़ेगा तो हम चाहते हैं कि शीशम की लकड़ी से हम अपनी आलमारी बनाएँ लेकिन आप इतना महँगा मत लगाइए थोड़ा कम करिएगा मैम नहीं मैम देखिए हमें शीशम की ही लड़की चाहिए तो आप समय कितना ले रही हैं देने के लिए नहीं मैम हमें थोड़ा जल्दी चाहिए क्योंकि हमें बहुत जल्दी बनानी है अलमारी और हमारे घर पर आलमारी का कार्य है बहुत ज़रूरी ठीक है मैम तो आप कर दीजिए जल्द ही ठीक है हाँ नमस्कार मैम नमस्कार